हा रीमा जय झूलेलाल किथे आईं जाम ॾींहंनि खां नज़र ई न आई आहीं मां तोखे जाम ॾींहंनि खां यादि पियो कया मां गुरुद्वारे में बि ॾिठो तू कोन्ह आई हुईऐं किथे हुईऐं घणण ॾींहंनि खां

छा थियो तुंहिंजी भेण खे

छो पर घर में किरण सां एतिरी छो तकलीफ़ थी वई अच्छा ईअं पोइ छा थियो डॉक्टरनि वटि पहुतीएं छो ईअं त उबर न आहे असांजे आसपास में जाम सुठा डॉक्टर आहिनि ऐं चङियूं ई फैसिलिटीज़ आहिनि ऐं हाणे त इन्हनि पोयंनि पोयंनि पंजनि सालनि में त घणियूं ई वॾियूं वॾियूं हस्पतालियूं अची चुकियूं आहिनि जिते तमामु सुठा डॉक्टर कम करे रहिया आहिनि हा पर उन्हनि नई टेक्नॉलोजी आंदी आहे अस्पतालुनि नयूं नयूं मशीनियूं खणी आया आहिनि जीअं सीटी स्कैन जूं नयूं मशीनियूं एमआरआई जूं नयूं मशीनियूं हर कोई फैसिलिटी अवैलेबल आहे हिते त तमामु सुठो डॉकटरनि कमु करे रहे आ पोइ तूं छो एॾो हा हा त कल्ह करणु खपे पर अॼकल्ह सरकारी हस्पतालियूं बि जाम सुठियूं खुलियूं रहियूं आहिनि नयूं नयूं सरकारी हस्प्तालियूं जाम आयूं आहिनि जिते हर का फैसिलिटी अवैलेबल आहे हुननि जे लाइ जेके गरीब तब्क़ो आहे हुननि जे लाइ सफ़ा मुफ़्त इलाज थी रहियो आहे ऐं या तमामु घटि पैसा वठी कयो थो वञे हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु माण्हुनि खे पहुचण जी देरि आहे असांजे महाराष्ट्र में जाम फैसिलिटीज़ अवैलेबल आहिनि ऐं तूं पंहिंजी भेण खे बि हिते वठी अचजाइं ऐं पंहिंजी भेण जो हिते इलाज कराइ जल्दी बाक़ी ऐं ॿियूं बि चङा ई फैसिलिटीज़ आहिनि हिते हा हा हा हा बिल्क हा हा हा बिल्कुलु ठीकु आहिनि बिल्कुलु बिल्कुलु मां त पाण पंहिंजो बि अखियुन जो ऑपरेशन करायो तमामु सुठो डॉक्टर मिली वियो ऐं डॉक्टर ईअं पंद्रहें मिंटे में मोते पाणीअ जो ऑपरेशन कयो करे एॾो सुठो न हा हा अच अच इते जाम फैसिलिटीज़ थी अखियुन जा नयूं नयूं मशीनियूं लॻियूं आहिनि हर का तपास थी रही आहे डॉक्टर जाम सुठियूं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कनि था जाम सुठी सर्विस बि मिले थी तू अच ठीकु आहे हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु त ठीकु आहे वरी मिलूं था हा हा बिल्कुलु जय झूलेलाल